अगर हम शादी जैसे बड़े समारोह की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं हूँ गोविंद गौतम हम मैं राजस्थान का निवासी हूँ हमारे राजस्थान में पानी की बहुत समस्याएँ होती हैं खासकर गर्मियों में तो जब कोई भी हमारे कोई बड़ा पर्व होता है या फिर कोई भी शादी समारोह होता है हमारे घर में कोई भी कोई भी फंग्शन होता है तो उसमें जब हमको पानी से रिलेटेड क्योंकि हमारे घर पर जब भी कोई मतलब कि रहने के लिए आते हैं हमारे घर वाले ही आते हैं तो उनके लिए हमको पानी की व्यवस्था हमको करनी जरूरी है है ना इसलिए क्योंकि पानी एक बहुत आवश्यक चीज है क्योंकि इसके बिना कोई काम ही संभव नहीं है तो हमको बाहर से बाहर से टैंकर बुलाने पड़ते हैं है ना मुन्शिलपलटी से बात करनी पड़ती है जो अपनी घर पर जो अपने पानी आता है उसके उसको वहाँ से भरना पड़ता है और जगह से भी हमको केम्पर वगैरह मंगाने पड़ते हैं ताकि अपना जो भी काम है वो निकल सके और पानी की पूर्ति हो सके